अं हम जे कुरती लेलहुँ हँ हमरा ओ बहुत नीक लागल हेँ ओकर कलर बढ़िऑं अछि कपड़ा बढ़िऑं अछि आ बहुत बढ़िऑं बहुत नीक अछि नया लुकमे अछि एहि लए कए ओ हमरा पसन्द अछि